भारत के लोग अत्यधिक अतरंगी और मसालेदार भोजन खाना पसंद करते हैं जिसके लिए भारत में हर अलग अलग राज्य में अलग अलग प्रकार का व्यंजन बनाया जाता है जैसे कि बहुत सारे ऐसे राज्य है जहाँ पर अधिक मसालेदार भोजन खाया जाता है पर कुछ ऐसे राज्य भी हैं जहाँ पर बहुत मसालेदार भोजन नहीं खाया जाता है हमारे दक्षिण ध्रुवी एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा लोग इडली डोसा उपमा ऐसी चीज़ें खाते हैं और उत्तरी एरिया में मसालेदार दाल चावल सब्जी पूरी ढोकला साम्बार यह सब चीज़ें खाई जाती हैं इसके अलावा बहुत सारे गरम मसाले और हरे मसाले का प्रयोग यहाँ के जीवन में किया जाता है